हॅलो नवतारा रेस्टॉरेंट आं तें काणके रोडा वयलें नी हां ओके हांव बिल्डमोर वुड्सांतल्यान उलयतां वेरी नॅक्श्ट बिंल्डींग ओके आमच्या बिंल्डींगेंत नी एक प्रोग्राम जावपाचो आसा आज इविनींग ओके चड करून साडे सातां उपरांत सुरू जातलो सो आमकां तुमच्यो सर्विसीस जाय आशिल्ल्यो तुमचे कडेन शक्य जातलें साडे सात पर्यंत जेवण आमचें कडेन पावपाक जाय आनी एक दोन वेटर जर तुमचे वेवस्थीत प्रेजेंटेबल जर आसले नी जाल्यार चड बरें जातलें आनी प्लेट्स स्पून्स आनी आनी हें दिवचें पडटलें ग्लासीसूय दिवचे पडटलें ओके शक्य आसा नी तुमकां ओके म्हणजे ऑर्डर दिवं हां घेयात एक नी म्हाका पनीर हातून एक डीश जाय आशिल्ली सो पनीर बटर मसाला किंवां पनीर चिली चलता एक डीश हय दुसरें कितें तरी रायसान जाय आशिल्लें सो तातूंत एक तर तुमी फ्रायड रायस दिवंक शकतात किंवां मागीर पीज पुलाव हय म्हणजे त्या दोनी ग्रेवी भितर वचपाक जाय नी म्हणून तशें आनी तुमी चपाती दिवंक शकता अच्छा ओके सो रोटीज बट बटर रोटी हय बटर रोटी दियात सो बटर रोटी आमकां अंदाज तीस लागतले हय आणि आनी एक ग्रेवी कोल्हापुरी मसाला हय मात्शी स्पायसी आसूं दी मात्शी तिखट आसूं दी कोल्हापुरी मसाला एक ओके पण टोटल मनशां तीस आसात सो त्या प्रमाणें तुमी आमकां दियात ताज्या नंतर नी आनी एक रायसान एक आयटम जाय पडटलो सो वॅज बिर्याणी आच्छा वॅज बिर्याणी दियात हय पण वेवस्थीत पणे मातशी जाय बिर्याणी सुद्दां आनी ताजे नंतर एक स्वीट डीश गुलाब जामुन किवां रबडी रबडी मेळूंक शकता तुमच्या कडेन हय तीस लोकां खातीर आच्छा तो रबडी फायनल करात आनी पिवपा खातीर नी एक खंयचो तरी ज्यूस जाय पडटलो सो आमी वॉटरमेलन ज्यूस हय वॉटरमॅलन ज्यूस फायनल करात आनी ताज्या नंतर नी एक लास्ट आयटम म्हणल्यार आयस्क्रीम आयस्क्रीम तुमी शक्यतो मिक्स हाडात हय एक तीन तरेचे खंयचे तरी फ्लेवर धाडून दियात हय फक्त एक मागणी कितें आसा कि तुमी दोन वेटर ताज्या बरोबर धाडात आनी जे पूर्णपणे हो आमचो प्रोग्राम सोप म्हणसर हांगा रावपाक जाय आनी मात्शे प्रेजेंटेबल म्हणजे तांकां मात्शे ग्लावज घालून टोपी बीपी बी घालपाक मात्शे सांगांत हय हय बरोबर थेंक यू